औ बुं

मा मा बिजाब नांगौमोनब्ला मुंखो अ अ मोनगोन मोनगोन अ दङ दे बियो दङ मोनगोन औ बिबो दङो अ दङ दे बेफोर दंजोबोआनो ओं ओरैनोथ' बेफोर बिजाबफोरा गोजामा गैला साफाय फिननाय बेसेनावसो मोनगोन दा एसे दामा बारायगोन साहित्य एकादेमीनियाथ' दंजोबो गासिबो लाखिनानै दोननाय जादो नोंथाङा लाङोब्लाथाय मोनगोन ओं गोदोनिफ्राय चितरन्जननिबो थाबाय आरो नैबे गोदानै मोननाय बेफोरनिबो दङो मोनगोन नांगौब्ला बेफोरखो बिजाब गलायाथ' मोनानि नयथासोआलागै थायो नोंथाङा माला लांफैगोन अ

मोनगोन मोनगोन नोंथा अ दे फैदो होनब्लालाय दे जागोन दे होमब्ला दे दे नोंथां ओं दे